हलो नमस्ते एक्चुअली आप फोन लगाए ही नहीं है या तो वहाँ पर जाना है ठीक है मैं चलूँगा हमारे पास गाड़ी है आपके ले कर जाऊँगा तो आ जाऊँगा लेकिन भाड़ा मेरा पाँच हजार रुपये है सोच लीजिए पूछ ले घर में जो जो जगह उससे जो बड़ा होगा उससे पूछ लेना कि हाँ वो पाँच हजार रुपए माँग रहे हैं भाड़ा चलें कि ना चलें भाड़ा कितना उतनी दूर जाएँगे इलाहाबाद तो गाड़ी में तेल नहीं लगेगा कितने लोग हैं आपके पास बस दीदी भर एख है बच्चे नहीं हैं क्या आपके पास बच्चे नहीं जाएँगे आप इतना रुपये लगाएँगे तो घर में एक आदमी के ले के जाएँगे हनीमून मनाने जा जा रहें हनीमून मनाने जाना है चलो कोई बात नहीं है जोन बा ठीक है तुम हमको साढ़े चार हजार दे देना तो चलेंगे आप चलेंगे हम पूरा घूमा देंगे आपको आपकी बीवी के आपको घुमा देंगे पूरा हाँ इलाहाबाद क्षेत्र सब घुमा देंगे चलो ठीक है पूछ लेना आप घर पर कि हम साढ़े चार हजार भाड़ा माँग रहे हैं जोन बा तोन हाँ बीबी से पूछ लेना अपनी चलें हम सबको लेके घुमा देंगे बीवी बच्चे जे जो हाँ हमके भाड़ा से मतलब है चाहे एक आदमी जाए चाहे दो आदमी जाएँ चाहे चार आदमी जाएँ कौनसी गाड़ी आपके लेके चलूँ बोलोरो से चलूँ कि उससे चलूँ मार्शोेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे से चलूँ कौनसी गाड़ी लेके चलूँ हाँ

चलो कार लेके चलती हूँ मैं चलो ठीक है हाँ चलो पैसा इतना लगेगा पूछ लेना हाँ उससे बोलो कि इतना पैसा लगेगा हाँ ठीक है आओ तुम लोग हमारे पास मैं लेके चलूँगी गाड़ी